ہیلو فرحان ریسٹورنٹ سے بات ہو رہی ہے سر میں دو بگے سے بول رہی ہوں مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں میٹھے ڈشز بہت اچھی ملتی ہیں تو میرے یہاں اگلے ہفتے سنیچر کو ایک پارٹی ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ آپ میرے کچھ آڈر لکھ لیجیے جس میں پچاس کلو گلاب جامن ہیں اور بیس پان سو پیسیز رس گلا ہیں اور اس کے علاوہ بیس کلو بیسن کے لڈو اور کھیر اگر آپ کروا دیں تو بیس کلو کروا دیجیے گا اور جیسے پرائس ہوں آپ وہ مجھے بتا دیجیے گا تاکہ میں آپ کو کچھ ایڈوانس دے سکوں اور اس کے علاوہ آپ کی کیا پرائس ریٹ ہے پر کلو وہ بھی بتا دیجیے گا مجھے تاکہ میں اپنے حساب میں لکھ لوں سکون کی اور چیزیں تھوڑی اچھی بھیجیے گا کیوںکہ میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے کہ آپ میٹھی ڈشز بہت اچھی بناتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شکایت کا موقع ملے کیوںکہ زیادہ تقریب میں لوگ آ رہے ہیں اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ کسی بھی طرح کی کوئی شکایت پیش آئے آپ مجھے ڈشیز بہت اچھی بھیجیے گا آپ بہت صاف ستھرے سے اسے بنائیے گا مجھے کوئی شکایت کا موقع مت دیجیے گا کیوںکہ بہت لوگ آ رہے ہیں اس میں مجھے کوئی بھی شکایت نہیں چاہیے آپ کا بہت شو مہربانی آپ کا بہت شکریہ